हैलो अंजी में बोल्ला ना अंजी अंजी अंजी अंजी आं लेडीज़ बी बनान्ने आं अंजी में सूट दा ढाई सौ रपेआ रक्खे दा ऐ आं लाईनिंग आह्ले दा पंज सौ जां साढ़े पंज सौ रपेआ आं हां अंजी आं बनाई लैन्ने आं एह् ठीक ऐ एह् ठीक ऐ